हम दोनों पति पत्नी मिलजुल के काम करते हैं दोनों लोग अच्छे से मिलजुल के अपना अलग अलग कामों को बाटें वो घर पे हम घर पर कर लेते वो बाहर अपना जा कर जॉब करते हैं हम लोग आते हैं तो साथ में बैठ कर चाय वाय पीते हैं बातें भी करते हम और अच्छे से अपने मिल बूट बाँट के अपना काम करते अगर कभी मेरे को बुखार उखार तबियत खराब हो जाती तो वो मुझे हैल्प सहायता भी करते हैं मेरे कामों में खाली रहते हैं तो बच्चों को पढ़ा भी देते हैं और उ सारे कामों में भी हाथ बटा देते हैं घर में हम भी अगर उनके कुछ क मदद करने लायक रहता है तो हम भी कर देते हैं बाहर के भी कामों में जैसे सब्जी उबजी लाना मार्केट जाना हम भी कर लेते हैं दोनों लोग हम मिलकर अच्छे से मिलकर जुलकर काम करते हैं इसलिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है कि हम महिला पुरुष मिल बाँट कर काम करें तो कोई दिक्कत नहीं आती है और अच्छे से रहते भी हैं हम लोग घूमने फिरने भी चले जाते हैं साथ में जैसे कुछ समय मिलता है तो जब वो खाली रहते हैं तो बैठे रहते हैं तो साथ में बैठ कर टी वी भी देख लेते हैं हम बातें भी हो जाती है और कुछ बातें भी कर लेते हैं आगे कि जीवन के बारे में घूम क्या होगा क्या नहीं बच्चों के भी बारे में बच्चे को भी पढ़ा लेते हैं हम दोनों लोग मिल कर सारे काम करते हैं ऐसे हम घर पर ही रहते हैं तो घर का काम देखते रहते हैं घर कि सारी कामें करते हैं वो और वो बाहर जॉब करते हैं तो बाहर के सारे कामों को करते हैं हम लोग मिल कर ही सारे काम करते हैं घूमते हैं हम